میری پسندیدہ کلاسک کتاب دیوان غالب ہے جو مرزا غالب کی دیوان ہیں ان میں ان کے اشعار موجود ہیں اور یہ ہاڈ کاپی بھی میں نے لی تھی جو غالب انسٹیٹیوٹ مرزا غالب کے نام سے منسوب ہے وہیں سے میں نے خریدی اور یہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ مجھے پچاس روپئے میں وہاں ملا غالب انسٹیٹیوٹ میں ہی وہاں ایک پروگرام میں جانا ہوا تھا جو مرزا غالب کی ہی زندگی کے کسی عنوان پر یہ کیا گیا تھا سیمینار منعقد کیا گیا تھا اسی سیمینار میں جانا ہوا تو مرزا غالب کی یہ کتاب جوکہ کافی کلاسک بھی ہے اور بہت اچھی بھی اور پوئٹری کی کتاب ہے دیوان غالب وہ وہیں سے میں نے خریدی دیوان غالب میری پسندیدہ کتاب بھی ہے کیونکہ مرزا غالب ظاہر ہے آفاقی شاعر ہیں اور پوری دنیا انہیں ایک ایڈمائر کرتی ہے اور ان کی تعریف کرتی ہے میں بھی انہیں بےحد پسند کرتا ہوں ان کی شاعری بھی بےحد پسند کرتا ہوں اور میں ان کا دلدادہ ہوں بس یہی